ڈرائنگ ایک تخلیقی اور جذباتی عمل ہے جو کسی خیال منظر یا تصویر کو کاغذ پر مستقل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ایک نئی ڈرائنگ بنانے سے پہلے سب سے پہلا مرحلہ خیال یا تحریک حاصل کرنا ہوتا ہے یہ تحریک مختلف ذرائع سے آ سکتی ہے جیسے قدرتی مناظر انسانی چہریں روز مرہ کی زندگی خواب یا ذاتی جذبات بعض اوقات کوئی خاص واقعہ یا تجربہ بھی ایک نئی ڈرائنگ کی بنیاد بن سکتا ہے اس کے بعد فنکار ریفرنس کا سہارا لیتے ہیں تا کہ ان کے ذہن میں موجود تصویر کو حقیقت کے قریب لایا جا سکے آن لائن ذرائع جیسے یا آرٹ ویب سائٹس ہے تصویری ریفرینس لیے جاتے ہیں جبکہ بعض اوقات کتابیں میگزین یا خود کھینچی گئی تصویر بھی استعمال ہوتی ہیں کچھ فنکار فطرت میں جا کر براہِ راست مشاہدہ کرتے ہیں